में अपना जनमदिन उप्पर म्हेशां सैलीव्रेट करने कोलां पैह्ले में मंदर जानी होन्नी आं फिर में अपने स्हेलियें गी पार्टी दिन्नी होर अस सैलीव्रेट करने आं डांस बगैरा करने आं केक शेक कटने ओह्दे बाद जेल्लै कदें मेरी कजन दा ब्याह् होंदा ऐ सारें मिलियै जुलियै गप्पां शप्पां मारदे डांस करदे इंजाए करदे रातीं दो दो त्रै त्रै बजे तगर अस डांस करने होन्ने होर जेल्लै कोई बड्डा सैलीव्रेशन होंदा जियां में शैल नौकरी लग्गी गेई ते में अपनी पूरी फैमली कन्नै सैलीब्रेट कीता दोस्तें ने बड़ा बी सैह्योग दित्ता हा ते बड़ा असें मज़ा कीता अग्गें पिच्छें घूमे फिरे ते असें शैल फोटोआं खचाइयां मैमरी कट्ठा कीता